हमारे यहाँ बेल का पौधा होता है पेड़ वह बेल पक जाता है तो हम लोग उसको रस बना कर पीते हैं पेट के लिए अच्छा करे अच्छा होता है फायदा वहाँ करता है और हम लोग भी वह जामुन का पेड़ लगाते हैं जामुन भी खाने में अच्छा लगता है फ़ायदा करता है और वह अमरूद का पेड़ लगाते हैं अमरूद पेट के लिए अच्छा करता है पेट के लिए फ़ायदा करता है खाने भी में यह अच्छा लगता है और पपीता भी हम लोग लगाते हैं पपीता भी स्वादिष्ट है अच्छा है पेट के लिए अच्छा करता है पेट के लिए ठीक रहता है अच्छा खाने में भी अच्छा लगता है हम लोग खेत में गन्ना बोते हैं गन्ना का रस पीते हैं वह भी पेट के लिए अच्छा फ़ायदा करता है और और बेर बेर का पेड़ लगाते हैं हम लोग उस पेड़ में बेर पक पकता है पकता है हम लोग भगवान को भी चढ़ाते हैं बैर भगवान को भी चढ़ाते हैं हम लोग भी खाते हैं खाने में भी अच्छा लगता है और ज़मीन के नीचे हम लोग सब्जी बोते हैं आलू बोते हैं करेला बोते हैं पालक बोते हैं चौलाई बोते हैं वह सब पेट के लिए अच्छा कर लग खाने में ये भी अच्छा लगता है औ पेट के लिए भी अच्छा लगता है फ़ायदा करता है

शरीर में ताकत भी आती है वह सब फल उस चौलाई पालक कुंदरू भिंडी आलू कोंहड़ा यह सब खाने में भी शरीर के लिए ताकत करता है स्वादिष्ट ही अच्छा लगता है खाने में भी अच्छा लगता है फ़ायदा भी करता है और पपीता

फूल लगाते हैं हम लोग गुड़हल का फूल लगाते हैं गेंदा का फूल लगाते हैं और चमेली का फूल लगाते हैं वह हम लोग भगवान को भी चढ़ाते हैं शादी विवाह में भी वह सजावटी के लिए जाता है हम लोग माला बना कर भगवान को चढ़ाते हैं पूजा करते हैं अच्छा लगता है शंकर भगवान को हम लोग चढ़ाते हैं माला बनाकर पहनाते हैं शंकर भगवान का पूजा करते हैं फूल चढ़ाते हैं वह भी भगवान को पूजा करते हैं हम लोग अच्छा लगता है